ईअं घुमण लाइ त मां इलाही जॻहयुनि ते वियो आहियां ॾाढो कुझु मतिलब जिते वेंदा आहियूं उते टेक्नोलॉजी त हूंदी आहे असां जिते घुमणु वञूं हुते टेक्नोलॉजी हूंदी आहे मोबाइल असांजे हथ में हूंदो ई आहे